जी नमस्ते अंकल बोले आप फ्रूट्स बेच रहे हैं जी और उसमें फ्रेस मिलेगा न हम बोलें अभी क्या क्या फल है आपके यहाँ बोले सेब का क्या रेट है अनार का क्या है अंगूर वो खट्टा तो नही है न बोलेंगे रेट क्या है अंगूर का बोले अभी एक सो एक सौ बीस लिए हैं अ रोज आते हैं तो स्वाभाविक है कि आप कुछ कम दीजिएगा न आपका रोज का रेट ज़्यादा हाई पावर में बढ़ता ही जा रहा है हमको पढ़ाई से अच्छा ठीक है अभी और कौन कौन सब फल है एक के जी पपीता चाहिए था जी दो के जी दो के जी अनार भी चाहिए था दो के जी अंगूर भी चाहिए था